हॅलो म्हजें नांव शंकरी पै फोंडेकार आनी म्हाका म्हजो एड्रेस चेंज करपाक जाय सद्यांचो म्हजो एड्रेस जावन आसा सेकेंड फ्लोर फोंडेंकर बिल्डींग मालभाट मडगांव गोवा आनी म्हजो नवो एड्रेस जावन आसा हावज नंबर फिफ्टी टू सनरायज अपार्टमेंट्स थर्ड फ्लोर पाजी फोंड मडगांव गोवा म्हजें हें करपा खातीर काम कितले दीस लागतले ह्या एड्रेस चेंजा खातीर किदें किदें डॉक्युमेंट लागतले हाचे बरोबर म्हाका आदार कार्डूय दिवचें पडटलें काय तुमचो जो पयलीं आमी गॅस बूक करून आमी अग्रिमेंट केल्लो ताचेर म्हजें काम जातलें म्हाका मात्शी पुराय म्हायती मेळ्ळी जाल्यार बरें जातलें थँक्यू हांव दोन दिसां भितर सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन तुमच्या सर्वीस स्टेशनार येता आनी म्हजें मातशें बेगीनचें बेगीन काम जातलें हाची आस्त बाळगिता